आं ओरैनो बिफां लाइफां गायनायाव लकेल हासार ओरैनो गोबोरखि बोरमा खि बेफोरखोनो बाहायो आरो ना रासायनारि हासारखौ बाहाया रानस्राव हायाव गायो गय बिफांफोरखो गोबोरखि होबाय बेजों हारसिंनो देरो